हां जी हैलो हां जी मड़ो में थुआढ़े कशा ओह् लैतियां हियां पंजेबां ते ओह् मड़ो बड़ियां गै शैल निकलियां बड़ियां गै शैल निकलियां उं'दा डिज़ाइन इन्ना प्यारा हा ओह् नेहियां पंजेबां मिगी थ्होइयां नीं दबारा मतलब मिगी इयां पसंद न भारी भारी पंजेबां नेईं हैन मिगी पसंद मिगी पसंद न इयां थ्होड़ियां पतली पतलियां चेन स्हाबै दियां हैनी ते ओह् में लैतियां दबारा में बड़ियां तुपियां नेहियां मिगी नेईं गै थ्होइयां ओह्दियां ओह्दी चांदी चांदी बी इन्नी शैल ही ओह्दा बिंद रंग नी गेआ ओह् बिलकुल बिंद ओह्दे घुंगरू नी टुटे घुघरू बी ओह्दे इ'यां ज्यादा छन छन नेहे करदे ते बड़ियां इ'यां घट्ट घट्ट अवाज करदे ते मिगी शैल लगदी ही मिगी मिगी उ'यै नेहियां पंजेबां शैल लगदियां पर बड़ियां तुप्पियां मिगी ओह् नेहियां पंजेबां नी लब्भियां हां बड़े लोकें दिक्खियां मेरी इ'यां जठानी दी कुड़ी ही ओह् बी मिगी आखा दी ही ताई जी तुसें कुत्थां आह्नियां मिगी सनाओ में बी लैनियां नी इयै नेहियां में सनाया हा थुआढ़ी हट्टी सनाई ही थुआढ़ा थुआड़े कोल न तुस तुस थुआढ़े कोल औना उन्नेै उन्नेै बी औना ते मिगी बी दबारा उ'यै नेहियां दबारा इक इक होर जोड़ा बनाइयै देओ ते में अपनी भैनु गी बी गिफ्ट करनियां न हां मेरी भैन बी बड़ियां पसंद आइयां ते ओह् मिगी आखा दी ही तूं बी मिगी बनाइयै देई ओड़ेआं ते मेरे कशा पैसे लेई ओड़ेआं बड़ियां शैल हियां मड़ो ओह् तुसें रेडीमेड आह्नी दियां जां आपें बनाइयां आपें बनाइयां बड़ी शैल हियां बड़ियां गै शैल निकलियां ओह् में पाइयां बी बड़ियां ओह् खराब बी नेईं होइयां नेईं तां चांदी दा इ'यां काला काला रंग निकली आंदा हैनी ओह् में पाइयां बी रोज़ पा रोज़ पाई दियां होंदियां में ओह् मेरी बाकी इक में चांदी दी अंगुठी लैती ही ओह् थुआढ़े कशा लैती ही ओह्दा रंग गेआ ओह् में पाए दा हा छल्ला ते ओह् काला काला होए होआ दा हा उंगली इ'यां काला काला लग्गा दा हा अवा पंजेबां पंजेबें दा रंग नी गेआ भलेआं भलेआं गै ओह् बड़ियां गै शैल ओह् समां इ'यां होर होर लिश्क लिश्क लिश्कदियां हियां हैनी बड़ियां गै शैल निकलियां मिगी दबारा बनाई देओ उ'यै नेहियां इक होर मिगी दो जोड़े बनाइयै देई ओड़ेओ ठीक ऐ पैह्लें ते में ओह् कोई त्रै ज्हार दियां लैती दियां हून पता नी किन्ने दियां होई गेइयां होङन अवो में लैनियां न दबारा किन्ना रेट होना ओह्दा जिन्ना बी होवै में लैनियां न दबारा ठीक ऐ मिगी दो जोड़े होर बनाइयै देई ओड़ो ते ओह् मेरी मेरी उन्नै कुड़ी नै बी औना ते उसी बी बनाइयै देई ओड़ेओ ठीक ऐ अवा रेट ठीक ठीक लाएओ ठीक ऐ में दो जोड़े लैने न ते मिगी रेट ठीक ठीक गै लाएओ जादै नी लाएओ बड़ियां गै शैल पंजेबां न में जित्थे बी गेई सारें मिगी पुच्छेआ मड़ो तुसें कुत्थां दा आह्नी ऐ ते में सनाया ते ऐ हा सनाया ते में सारें ई कि ओह् उत्थां आह्नी अवा बड़ियां गै शैल निकलियां मड़ो बड़ियां गै शैल निकलियां